गायन खे पाण अलॻि अलॻि भाषाउनि में अलॻि पंहिंजी शैलियुनि में या तकनीकयुनि सां पाण कीअं गाए था सघूं अचो त मां तव्हांखे ॿुधायां अॼु पाण जीअं हिकिड़ी सीढ़ी चढ़ंदासीं पोइ बी सीढ़ी देन टी चौथी पंजी छहीं पोइ वञी पाण पहुचंदासीं पंहिंजी मंज़िल ते तीअं ई स्वर शैली बि हिकु अहिड़ी ई आहे किथे पाण खे नंढे सुर खां शुरू कंदे वेंदे मथे सुर ताईं पाण वेंदा आहियूं जंहिंमें तार सप्तक मंद्र सप्तल अहिड़ा स्वर बि जुड़ंदा आहिनि त तार सप्तक जेका मथे ताईं वेंदा मंद्र सप्तक जेका हेठि वारा गाए वेंदासीं त मां तव्हांखे ॿुधायां जीअं पाण सिखंदा आहियूं सा रे ग म प ध नि सा बसि ईअं ई सिखंदा आहियूं राइट पर इहो ग़लति आहे जे पाण खे स्वर सिखणा आहिनि त पाण खे उनजो रियाज़ करण ज़रूरी आहे रियाज़ लाइ उस्ताद ज़रूरी आहे बिल्कुलु त तॾहिं चवा तव्हां जॾहिं उस्ताद वटि वेंदव त तवांखे हूं सम्झाईंदो की कीअं पाण खे रियाज़ करिणो खपे कीअं पाण खे तकनीकयुनि खां जुड़िणो खपे जेके अॼु जी जनरेशन आहे अॼु जा नौजवान आहिनि उहे गाइण पसंदि कंदा आहिनि कैरीओके बिल्कुलु कैरीओके हाणे छा थी वियो मोबाइल में वजियो म्यूजिक पाण गातोसि त हो थियो नॉर्मल पाण खे जीअं वञिणो आहे शास्त्रीय संगीत त पाण खे आलाप कीअं खणणा आहिनि अॻियां जा उच्चार कीअं खणणा आहिनि उन्हनि जो लय कीअं वेहंदो हो मंथे कीअं वेंदा हूअ हेठि कीअं ईंदा इहो सभु सिखण हूअ सभु करण ज़रूरी आहे उन लाइ पाण खे भाषा अचनि बि ओतिरी ही ज़रूरी आहे जीअं पंहिंजे वाणी शुरू निकिरंदी ओतिरी ई पंहिंजी आवाज़ बि मधूर निकिरंदी त नयू नयू शयुनि खां जुड़ी करे हमेशह कहिड़े मुश्किलातू बि थियूं अचनि इन्हनि जो सामिनो करण बि ज़रूरी आहे अॼु हलंदड़ु म्यूजिक कॉन्सर्ट में म्यूजिक बंदि थी वञे त पंहिंजी आवाज़ एतिरी खुलियल हुजे एतिरी निखारियल हुजे पंहिंजी रियाज़ सां त साम्हूं वारो बिना म्यूजिक जे अॼु उहो इंजॉय करे सघे पाण खे उहो महिसूसु करे सघे ख़ुशी आणंद माने माणे सघे